हींअरनि जे गाननि में ऐं पहिरां जे गाननि में इलाही अंतर हूंदो हुओ पहिरां जे गाननि में समुझ में ईंदा हुआ वणंदा हुआ माण्हू ॿुधंदा बि हुआ दिलि खे लगंदा बि उहे लॻंदा हुआ बि ऐं हाणनि जे गाननि में मिक्सिंग थी वियो आहे बेवजह अक्षर था अचनि ऐं न समुझ में था अचनि पहिरां जे गाननि में माण्हू ॿुधंदा बि हुआ व्यवस्थित हाणनि जे गाननि में बेवजह अक्षर था अचनि हाऊ मिक्सिंग थी वियो आहे न माण्हू खे वणनि था ऐं हींअर जा मां गाना इलाही माना पार्टियुनि में हुननि में हलनि था ऐं पंहिंजो पहिरां जे ज़माने में माण्हू इलाही ॿुधंदा बि हुआ ऐं हींअर ख़ुशि थियण लाइ बि झूना गाना ॿुधंदो आहियां ऐं वधीक ख़ुशि थियणो हुजे त बि झूना गाना मां ॿुधंदो आहियां भई कहिड़ो बि पाणि खणी वठूं की भई झूननि गाननि में लता मंगेश्कर जो गानो आहे लगजा गले गानो आहे उहो मूंखे वणंदो आहे